मां तव्हांखे ॿुधाया थो त हाणे हिकिड़ी घटना थी जेकी मूंखे ॾाढी दिलचस्पु लॻी तव्हां सभिनि खे ख़बर हूंदी की हाणे ॿावीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह अयोध्या में राम भॻवान जो मंदिरु ठहियो त हुन ॾींहं जे अॻिले ॾींहं ते ऐं ॿावीह जनवरी ते असांजे शहर में ॾाढा जलसा हुआ ऐं जलसा बि छो न हुजनि पंहिजे राम भॻवान जो मंदिरु पंज सौ सालनि खां पोइ ठहियो आहे त असां सभ सुबुह खां वठी ॾाढा ख़ुशि हुआसीं पहिरियां त लाल साईंअ ते मथो टेकियोसीं ऐं हुनखां पोइ राम भॻवान जे मंदिर ते वियासीं हुते शोभा यात्रा करण जी तयारी हलनि पियूं असां वक़्त ते पुॼी वियासीं शोभा यात्रा में अॻियां अॻियां असां बीहु रहियासीं असांखे हीअं पियो लॻे के राम भगवान सां गॾु हलूं पिया हुनखां पोइ जहिड़ी बि गिटीअ में असां निकरूं हुन गिटीअ में असांजे राम जे मथां गुल पिया छटनि असांखे ईअं पियो लॻे के असांजो स्वागत थो थिए राम भॻवान जो नालो सॼे रस्ते खणी हलूं पिया असां नसीबनि वारा आहियूं जो असांखे हुन ॾींहं ते इहो सभ करण जो मौक़ो मिलियो हुनखां पोइ असां शोभा यात्रा पूरी करे राम जे मंदिर ते वियासीं हुते अयोध्या मां राम मंदिर जो प्रसारण पिया ॾेखारनि उते मुर्ती जी आरती करे भॻवान जो आशीर्वाद वरितोसीं असां ॿावीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह जे हिन ॾींहं खे कॾहिं बि न भुलजी सघंदासीं